म्हाका धबधबे खूब आवडटा ताका लागून हांव म्हजे चार फ्रेंड्स धबधबे पळोवपाक आमी कुसकें ह्या गांवांत गेले वता तेन्ना कुसक्याक आमी पावले मागीर थंय सकयल एक मल्लिकाचें देवूळ आसा देवाक पांयां पडले थंय सगळे आमी आमचे धबधब्या कडेन वचपाक भायर सरले लागी तो धबधबो देवळाकडेन साकून मागीर ताका लागून आमी आनी रायट सायडीक एक बारीकशें शॉप आसा थंय साकून आमकां जाय तें खावपाक घेतलें आनी आमी धबधब्या कडेन वचपाक लागले धबधबो देवळा कडसावन एक पांच मिण्टां भितर रानांत आसा आमी पावले धबधबो कडेन फोटो काडलेच थंय मज्जा मारली आनी धबधब्या सकयल उदकांत न्हांले आनी असोच आमचो दीस गेलो आनी खूब याद उरपा सारकी आमी थंय मज्जा केली